ڈاک ٹکٹ سکے اور چٹان اِن تمام چیزوں کو جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت اہم ہے اِس سے ہم تمام دوست بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے خاص طور پر ہماری تاریخ ہماری تہذیب ہماری ثقافت اِس سے پتہ چلتی ہے چاہے وہ ڈاک ٹکٹ ہو یا پھر سِکے ہو اِن اِن چیزوں سے ہمارے پُرانے روابط ہیں جو کہ ہماری تاریخ کا پتہ دیتے ہیں اِسی طرح اِس کے علاوہ ہماری تہذیب ہماری ثقافت اِس سے جُڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں جمع کرنا ایک تعلیمی اقدار کی پہچان ہوتی ہے جا رہی ہے اور اِس کے علاوہ اِس کے اندر تعلیمی قدروں کی بہت اہمیت ہے جس سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں سیکھ کر اُسے اپنے کام میں لاتے ہیں